ہمارے دیس میں کافی ساری زبانیں ہوتی ہیں اردو زبان ہوتی ہے ہندی ہوتی ہے مراٹھی ہوتی ہے بنگالی ہوتی ہے پنجابی ہوتی ہے ساری الگ الگ زبانیں ہوتی ہیں جو ریڈیو ٹیلیفون اور ٹیلیویژن اخباروں میں دی جاتی ہیں لیکن ہمیں ان کے دوارا ہی نیوز دی جاتی ہے لیکن ایسا ہوتا آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ اردو زبان کا زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا ریڈیو وغیرہ میں بھی ٹیلیویژن میں بھی کہیں بھی اردو زبان کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا کم سے کم ہونے لگا ہے تو ہمیں انگلش میں مل جاتی ہے خبریں دیکھنے کے لیے ٹیلیویژن پہ بھی آپ کہیں بھی دیکھیں زیادہ تر انگلش میں ہندی میں کہیں پہ بھی آ جاتی ہے بٹ اردو زبان نہیں ملتی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ اردو زبان بھی آئے کیوں کہ وہ وہ اردو زبان بھی ایسی لینگویج ہے جو بہت ہی تمیز سے ہوتی ہے بہت ہی پیاری لینگویج ہوتی ہے وہ بہت ہی عزت سے بولی جاتی ہے وہ زبان اور اور یہ بہت ہی اچھی زبان ہوتی ہے ہم سب کو اردو بھی سیکھنی چہیے ہم انگلش سیکھتے ہیں ہاں ہندی سیکھتے ہیں تو ہمیں اردو پہ بھی دھیان دینا چاہیے کافی ساری زبانیں زبانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اردو کا بھی استعمال کرتے رہنا چاہیے